दै सानस्रिनाया मोनसे बियाम एक्सारसाइस बायदि दा बेनिखायनो जोङो दै सानस्रिनायखौबो जोङो खालामबाय थायोमोन जाहाथे जोंनि आथिं आखाइफोरा गोख्रोंसिन जायो देहाफोरा दा बिदिनो सानस्रियै सानस्रियै थाबाय थानायाव जोंनि मोदोमफोरा आथिं आखाइफोरा एक्सारसाइस बायदि जाबोनायावहाय जोङो एसे देहाखौहाय राफोद जानायखौ जोङो मोनबोदों गोदोनि दिनावहाय बिनिफ्राय जेब्ला जोङो दैखौ सानस्रियो बे समाव खुगाखौहाय बन्द' खालामनानैहाय सानस्रियोमोन जाहाथे माने दैफोरा हाबा खुगायाव आरो जेब्ला जोङो दैयाव लोहामो बे समावथ' हांखौ बन्द' खालामखानांगौ बेनिफ्राय हांआ जोबनाय समावनो जोङो दैनिफ्राय नुजाबाय खर'आ बेनिफ्राय हां लाफिनबाय ओमफ्राय बिदिनो जोंनि बे हार्टआबो हां लानायावबो इसे मोजांथार माबा हेफाजाब होनायबायदि मोनो जोङो कारन जोंनि हार्टआ दै सानस्रिनायावहाय एसे बोलोखौहाय राफोद खालामो बेनिफ्रायनो जोङो दैखौहाय सान सानस्रियोमोन आरो देहायाबो जोंनिया गोख्रों जायोमोन किन्तु बांद्राय जुदियै देहा दै सानस्रिबाय थायोब्ला मेगनावहाय दैआ मब्ला मेगनाव इसे बेमार जायो बेनि थाखायनो जोंंनि बिमा बिफाफोरा दै सानस्रिनायावहाय बांद्राय गोबाव जायोब्ला जोंखौहाय होखांहोनानैहाय लांफैयोमोन दा बेनिफ्राय आरो मा बुंबावनो एसेनोसै